गांवनि में कबड्डी ऐं खो खो जहिड़ी जाम कुॾंदा आहिनि कबड्डी उते जाम ग्राउंड हूंदा आहिनि ऐं हुते सभु कबड्डी ऐं खो खो कुॾंदा आहिनि कबड्डी गांओ जे करे असांजे शहर में बि जाम फेमस थी वई आहे हिते कबड्डीअ जा जाम वॾा वॾा कॉम्पिटिशन हूंदो आहे गांव में कुश्ती बि अखाड़े में जाम लड़ंदी आहे कुश्ती करण में गांव वारनि खे जाम मजो ईंदो आहे कबड्डीअ में ही जाम खिलाड़ी हूंदा आहिनि ऐं ॿ टीम हूंदी आहे ॿ टीम आपसि में डिवाइड थींदी आहिनि ऐं अ हिक ॿिए खे हिकु डिफेंडर हूंदो आहे पकिड़े करे हुनखे हिकु पासे छिकंदा आहियूं त साम्हूं वारे टीम खे पॉइंट मिलंदो आहे गांव जे करे कबड्डी शहर में बि जाम फेमस थी वई आहे